गीतनि में मूंखे हर तरह जा गीत पसंदि ईंदा आहिनि छो त गाना चाहे कहिड़ी बि भाषा जा हुजनि सिंधी हिंदी अंग्रेज़ी सिंधीअ में ऐं सूफ़ी मूंखे तमामु घणो वणंदो आहे गज़ल तमामु घणी वणंदी आहे सिंधी में मास्तर चंद्र जा गीत वाह वाह रे घड़ा वॼ वॼ रे घड़ा सिज उभिरि न तूं छल राति हुजे मुंहिंजे मुहिबन सां मुलाक़ात हुजे लाल साहिब जा भॼन सभु झूलेलाल जा जेके बि थींदा आहिनि या मूंखे वणंदा आहिनि शाह अब्दुल लतीफ़ जा मूमल राणो ससुई पनू इहे सभु मूंखे वणंदा आहिनि छो त उहे दिलि खे तमामु घणो छुई वेंदा आहिनि जीअं त

इन खां सवाइ मास्तर आहिनि